ہمارے شہر میں سڑکوں کا مسئلہ کئی دشکوں سے رہا ہے ہر حکومت بدلتی گئی ہر پانچ سال میں حکومت بدلتی گئی اور ہر پانچ سال میں اچھی سے خراب خراب سے اچھی یہ مسئلے لگے رہے یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوئے اگر میں پچھلے زمانے میں جاتا ہوں تو پچھلے زمانے میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں اس دور میں مٹی کی سڑکیں پائے جاتی تھیں اور اینٹ ہوتی تھیں کہیں کہیں اینٹ کی سڑکیں پائی جاتی تھیں جس میں کہ کافی درگھٹنا کافی ایکسیڈینٹل کا معاملہ ہوا کرتا تھا دھیرے دھیرے جو ہے وہ دنیا یہ پریورتن تبدیل ہوتی گئی دنیا آگے بڑھتی گئی اور سڑکوں کی جو نقشے ہیں وہ بھی بدلتے چلے گیا تو اس سمے میں نہیں تھا کوئی انٹری وغیرہ نہیں تھی کہیں بھی کوئی جا گاڑی جا سکتی تھی آ سکتی تھی لیکن آج کے دور میں جو ہے کافی ساری تبدیلیاں ہوئیں سڑکوں میں بھی تبدیلیاں ہوئیں سڑکیں بھی بننے لگے اور اس میں نو انٹری اور انٹری کی بھی گنجائش ہو گئی جس طرح کی اگر شہر میں زیادہ تر جو ہے بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ایک بھیڑ کے سڑکوں پر اس کو نو انٹری لگائی جاتی ہے بڑی گاڑیاں کو جانی نہیں دیتی چھوٹی گاڑیوں کو ہی صرف الاؤڈ ہوتا ہے تو یہ خاص کر کے شہروں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ابھی گرامین چھیتر میں یا گاؤں میں ابھی ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہونے کا بھی حکومت نے دعویٰ کیا ہے جہاں تک سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی تو رہتی ہے لیکن پوری طرح سرکچھت نہیں ہے